बेसेबांथो जोंनिया चिरां बेंथल औ मोनगोन नोंनो बेसेबां बिघा नांगौ हाखौ औ औ दे मोनगोन आङो आंनियावथ' एसेबांमानि हा गैया आङो गुबुननिजों रायज्लायनानै हाय माबाजागोन दे जेबो नङा

औ दे दे

औ बेबायदि सुबिदाबो दङना औ बिदिब्लाथ' जों लकेल मानसिफोरनि थाखायबो मोजां जागोन औ जों ओरैथिंथ' ओरैनो बांसिनानो माइ आबादसो मावो आरो बिदिनो माइ गायजायि हाफोराबो गुवार दं नालाय बेफोर हायावनो नोङो गायनो हागोन आरो बे साहा बागानखौ ओइ साहा फिफांखौहाय आमफ्रायो ओरैनो जोंनिथिं फाथो बेसर सबाय सिबिं बेफोरबादि आबादखौसो मावो जोंनिथिं बे साहा बागान आबादखौ मावनाय जायाखै आरो मानोना जोंनिथिंहाय एसे माबाबो गैया नालाय कम्पानि एरिफ्राबो जोंनिथिं एभेलेबेल नङा नालाय बेखायनो बिदिखौ जोंनिथिं मावनाय जायाखै आरो औ औ औ औ दे औ दे होमब्लालाय आङो आं बे खाथिनि मानसिफोरजों हा बिगोमाफोरजों मोजाङैनो रायज्लायसिगोन ओमफाय रायज्लायनानै नोंनो खबर हरफिनसिगोन दे दे होमब्लालाय औ दे